जोङो गोबोरखिखौ जोङो मोसौनि मोसौ मैसोनि गोबोरखौ बोरमानि बेफोरखौ जोङो हासार बानायो आरो जोंनि खाना दोननानै गलियाव खाना दोनो बिदिनो हासारखौ जमा थुब्रायै हाखर जावनानै हाखर जावनायाव जोङो गारहरो बेनिफ्राय बे गोबोरखौ गोरान खालामनानै जोंनि खेथि मावनायाव लाङो खेथि मावनायाव माने जोङो दंफां लाइफां गायनाय औवा आरो जोंनि माइ दुब्लियाव लाङो खोथिया फोनायाव होयो मैगं थाइगङाव बाहायो जोङो बे हासारखौ नांगौ बायदि जोङो खेथि मावनायाव जोङो बे हासारखौ बाहायनाय जायो आरो जोङो बे हासारा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बे हासारखौ जोङो बाहायनो रोङोबा जोंनि गामियारिनि मानसिया गोबां माबा मोनगोन जि मोनो जोङो मैगं थाइगं गायोब्ला बे हासारखौ जोंहा गोबां मैगं थाइगङानो ग्रोम ग्रोम जाबोयो आलु गायनायावबो होयो आरो बेसर आरि फोनाय बायदिसिना फोनाय माइ गायनाय खोथिया फुनाय खोथियायाव गारो आरो जोङो ओमफ्राय दंफां लाइफाङावबो होबाथाय गय आरि बायदिसिनायाव होबानो जाखांबोयो बे हासारा बेखौ होयोबाथाय जोंहा जोंनि देहाफोरा मोजां जागोन आरो ओमफ्राय बै बायनाय हासारफोरखौ होयोबा जोंहा गोबां खहा दङ जानानै जोङो मा जादों जोंनि देहायाव जों हमनानै मोनबाय बे हासारा इउरिया हासार बायदिसिना हासारखौ बायनानैदि होयोना बे माइ गायनायफोरावबो बेफोरखौ जोङो बाहायाबा बाहायनोनो नाङा मोसौनि गोबोर हासारखौ होयोब्लादि जोङो जोंनि देहाया मोजां जालांगोन आरो बे इउरिया हासारफोरखौ होयोबाथाय जों मोनजायोबाथाय जोंनि बेमार जायो आरो जोंनि देहायाव बेमार जायो बे बेमारा अनेकथा बेमारनि सोमजिहोयो प्रेसार जायो ल' प्रेसार जायो हाय प्रेसार जायो बायदिसिना प्रेसार जायो आरो माबा जायो आरो बेमार बेयाव जोंनि देहायाव हाबलाङो बिदिनो माबा दाउन खिदनि दाउन बिदिनो बायदिसिना जायो आरो बेफोरो बेसारखौ जायोबा जों बे हासारखौ होयोबा गोबोर हासार बे हासार बोरमानि हासारफोरखौ होयोबा आरो जोंहा जोंनि गासैबो माबायानो देहाफ्रानो थाजिम मोनो आरो बे माबाफ्राबो माइ दैयाबो थाजिम मोनो आरो बेफोरखो होनानै जोङो जानांगौ आरो बर' गासैबो माहारियानो बेफोरखौ बाहायनांगौ आरो जों मोसौखौ लानायखौ गारनाङा मोसौ मैसो बोरमा बिफोरबायदिखौ लानायखौ गारनो नाङा आरो मानसिफोरा गारो मोसौ मोसाखौ नाङा बिदि होननानै बे हासारादि जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार बे हासारखौ बाहायनांगौ जोङो बायनाय हासारखौ दा हो